میں اپنے کردار کو اِس طرح تیار کرتا ہوں کہ میں لوگوں کے سامنے بہتر بنتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اندر سے بھی ویسے ہی ہوں رہوں جس طرح میں لوگوں کے سامنے دکھتا ہوں اور لوگ مجھے بہتر ہی سمجھیں اور میں اِس چیز کی ساری کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے میں کوئی غلط بات یا غلط کلمات کا استعمال نہیں کرتا اور لوگوں سے میں اچھی باتیں کرتا ہوں بڑی ہی اخوت اور بڑی ہی خلوص اور ایمانداری سے ہمیشہ سچ بولتا ہوں اور سچ چیز کو میں ظاہر کرتا ہوں اور سچوں کا ساتھ دیتا ہوں اور سچ چیز کی میں گواہی دیتا ہوں یہ سب چیز کو میں کردار میں بہتر سمجھتا ہوں اور بہتر بنانے کی کوشس کرتا ہوں اور میں دلچسپ کردار بنانے کے لیے یہی ساری اختیارات اور یہی ساری چیزیں کو میں ردِ عمل میں لاتا ہوں اگر اِن معاشرے میں اور انسانوں کے بارے میں حقیر بات حقیر باتیں لکھتے ہیں تو اِس وجہ سے میں لکھتا ہوں کیونکہ لوگوں لوگوں کو میں جب کوئی غلط کام کرتے دیکھتا ہوں یا اُن کو میں کوئی غلطیاں کرتے دیکھتا ہوں تو میں اُن لوگوں کے بارے میں حقیر بات اور حقیر چیزیں لکھتا ہوں تاکہ لوگ اپنی غلطیوں میں سدھار پیدا کریں اِس کی لکھنے کی لوگوں کو ذلیل کرنا نہیں ہے اور لوگوں کو رسوا عوام کے سامنے رسوا کرنا اور معاشرے کے سامنے لوگوں کو رسوا کرنا نہیں ہے اِس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ اِس تحریر کے ذریعے جب پڑھیں اپنے بارے میں اِس نگیٹو اور منفی تحریر کو تو وہ اُس کے ذریعے لوگ اپنے آپ میں سدھار پیدا کریں